हा हैलो हा ॿुधायो नमस्ते हा पूजा ट्रेवल मां थो ॻाल्हायां

त तव्हां पंज ई वॾा आहियो की न ॿार बि आहिनि अछा हिकु ॿारु आहे ठीकु आहे त तव्हांखे ड्राइवर खपे की न तव्हां पाण ई गाॾी हलाईंदव हा त ड्राइवर सां गॾु तव्हांखे हिकु ॾींहुं जो भाड़ो लॻिभॻि टे हज़ार ताईं पइजी वेंदो

टिनि ॾींहनि जो पोइ थी वेंदो नव हज़ार थी वेंदो टिनि ॾींहनि जो अधि पैसा तव्हांखे भरिणा पवंदा ऐं तव्हांखे कुझु इएं त रखिणो पवंदो न न टोल जा पैसा तव्हांखे भरिणा पवंदा न न हाणे हा त असां तव्हांखे भाड़े में पेट्रोल असांजे तर्फ़ां हूंदो ख़ाली टोल तव्हांखे भरिणो आहे हो बि वधीक न हूंदो आहे सौ ॾेढि सौ रुपिया हूंदो वधीक न हूंदो आहे हा

हा हा तव्हां चिंता ई न कयो असां टे महीना अॻे नईं कार वरिती आहे तव्हांजे डूर नई कार मोकिलींदा असां हुनमें कीअं माण्हू न पुठियां हा हा ठीकु आहे तव्हां ॾिजो अठ हज़ार ॾिजो ॿियो छा हाणे हेॾी नईं कार आहे त हाणे छा चवांव जीअं तव्हांखे वणे हूंअं कयो असांखे तव्हां जेतिरे लॻे चओ न असां जो जेको ड्राइवर आहे हू त सुबुह सते बजे निकिरी वेंदो आहे तव्हां जेतिरे लॻे चओ तव्हांखे हा हा साढी अठें लॻे मोकिलियांसि न